नमस्ते मुझे सूखी शीशम की लकड़ी लेना है मुझे बहुत अच्छी लकड़ी चाहिए ढेर सारी लकड़ी चाहिए बहुत मंदिर बनवाना है दस बारह मंदिर बनवाना है मुझे और एक दम सूखी लकड़ी चाहिए ठीक है और लकड़ी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए क्योंकि हमको बहुत लकड़ी ख़रीदनी है मैं यही मेरा बेड बनता है तख़्ता बनता है और लकड़ी की बैठने वाली कुर्सी बनती है खटिया उटिया बनती है लकड़ी का ोत इसलिए मुझे शीशम की लकड़ी चाहिए और कोई लकड़ी मत देना शीशम की लकड़ी देना सिर्फ़ एक दम सूखी और कौन कौन सी लकड़ी है नहीं तो मुझे सिर्फ़ शीशम का चाहिए जो मंदिर बनवाना है अच्छे से एक दम मंदिर बनवा हम्म क्या भाव दोगे हाँ ठीक है थोड़ा अब सस्ता करके दे दे देना क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लकड़ी लेनी है कौन से जगह पर है कहाँ वहाँ

ठीक है थोड़ा टाइम लगता है आती हूँ ढाला ले कर अपना लकड़ी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए गी गीली लकड़ी रहेगी तो मैं फिर वापस कर दूँगी ठीक है एक दम सूखी सिर्फ़ शीशम की लकड़ी चाहिए आम की नीम की बबुल की लकड़ी नहीं चाहिए शीशम की लकड़ी बहुत अच्छी होती बहुत मज़बूत होती है हाँ हम आ हम आते हैं आते हैं अभी यहाँ पर दुकान पर पहुँचती हूँ मैं लकड़ी लेने के लिए नमस्ते